हमारे क्षेत्र के विधायक इस समय जबलपुर पश्चिम क्षेत्र है हमारा इस समय प्रेज़ेंट टाइम में रक्त सांसद रह चुके भूतपूर्व सांसद मतलब वे सांसद थे इस बार विधायक का चुनाव लड़ा उन्होंने राकेश सिंह जी है और सांसद वही है चूंकि अभी और विधायक भी वही हो गए और सरपंच हमारे यहाँ है नहीं हमारे हमारे यहाँ पार्षद होता है पार्षद गुप्तेश्वर वार्ड कहलाता है हमारा एरिया हमारे यहाँ राठौर निशा राठौर है पार्षद इस समय और उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुभव के बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि राकेश सिंह पिछले पन्द्रह साल से सांसद हैं जबलपुर शहर के और मतलब पन्द्रह साल में एक सांसद के द्वारा एक शहर का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास तो नहीं दिखा है उनका ज़्यादातर ध्यान जबलपुर हवाई अड्डे की तरफ़ था उन उनके पास सब्जेक्ट ज़्यादातर हवाई अड्डे को लेकर ही रहता था उसके डेवलपमेंट के बारे में ही वो ज़्यादा बात करते थे और उसके अलावा उनका ज़्यादा योगदान किसी और क्षेत्र में दिखता नहीं था ऐसा कुछ अब इस बार वह विधायक बने हैं तो हमारे पश्चिम क्षेत्र से अब अभी तो चुनाव हुए ही एक महीना भी नहीं हुआ है रिजल्ट आए हुए छ दिसंबर को रिजल्ट आया था तो इतनी जल्दी तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि कैसा क्या था लेकिन एक अनुमान ऐसा लगता है कि अगर आप पन्द्रह साल से सांसद थे तो आपने शहर के विकास के लिए क्या योगदान दिया है है ना एक फ्लाईओवर जो है बड़ा बोल रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर रहेगा उसके यही चीज़ बताई जा रही है इसके अलावा और क्या है यह चीज़ तो कुछ है नहीं ऐसी और रही बात पार्षद की तो पार्षद महोदया जो है महिला थी तो वह जब चुनाव लड़ रहीं थीं तब वह एक बार जनसंपर्क के अंतर्गत मिली थी और जिस दिन वह जीतीं उस दिन का जुलूस निकाला उस दिन निकली उसके बाद से लेकर आज तक आज तक वह मिलती ही नहीं है और कार्यालय उनका बताया गया कि भाई यहाँ पर है तो कार्यालय में मैडम मिलती नहीं उनके हस्बैंड या दूसरे कोई मिलते हैं उनसे बात करते तो ठीक है हाँ हूँ करके हो जाती है बात ऐसा कुछ नहीं है ठीक ही है कहना चाहिए क्या हो बोले अब इनके बारे में